ग्रुप में डुकण ॿ टे दफ़ा थियो आहे ग्रुप में डुकण जो मज़ो ई कुझु अलॻि आहे अन सुठो लॻंदो आहे ग्रुप में डुकणु हा लाखनि में करोड़नि में माण्हू ईंदा आहिनि एतिरा घणेई माण्हू ईंदा आहिनि त ग्रुप में डुकण जो सुठो ई आहे डुकणु खपे ग्रुप में सभिनि हंधा ईंदा आहिनि माण्हू कं कंट्री ॿाहिरां कंट्री सां बि ईंदा आहिनि ॿाहिरां माण्हू ग्रुप में घुमणु ऐं हज़ारन में लखनि में माण्हू डुकंदा आहिनि ऐं सुठो ई आहे बढ़िया आहे डुकणु हेल्थ लाइ सुठो आहे ऐं डुकण सिहत लाइ बे बैटर आहे डुकजे ज़रूरु ग्रुप में डुकण जो मज़ो ई कुझु अलॻि आहे ऐं ग्रुप में त माण्हू टच में रहिजे ई रहिजे डुकणु ज़रूरी आहे ग्रुप में डुकण जो अलॻि ई मज़ो आहे हज़ारे माण्हू डुकंदा आहिनि ऐं भ भले कीअं बि करे डुकणु ज़रूरी आहे हा असां अगरि ॿी ग्रुप में बि असांखे जुड़िणो आहे ऐं जुड़णु चाहियूं था ग्रुप में जुड़णु सही आहे ग्रुप में ज़रूरी आहे ग्रुप में डुकणु सुठो ई आहे पंहिंजे लाइ सुठो ई बढ़िया आहे ग्रुप में सभिनि खे डुकिणो खपे ऐं हिसो वठिणो खपे ग्रुप में डुकण जो मज़ो ई अलॻि आहे कुझ त सभिनि खे डुकणु ज़रूरी आहे ऐं असां बि डुकणु चाहियूं था ग्रुप में जुड़णु चाहियूं था